हलो हां जी हां जी ॻाल्हांया पियो हां जी ॻाल्हांयां पियो जी जी जी जी

जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी जी स हा जी जी सभिनि खां पहिरीं त मां तव्हांखे उअ पुछण भुलजांतो त हुननि कुझु हुनजा पुराना रिपोर्ट हाजिर आहिनि जी जी जी हुनमां छा आहे जी जी जी जी जी

त सभिनि जी जी जी जी जी जी जी जी बसि सभु जी जी जी सभिनि खां पहिरीं त मां तव्हांखे इहो चवण घुरजा थो त जेको बि रेपो रिपोर्ट जेको बि पुराना या नया जेको बि रिपोर्ट आहिनि त उन्हनि खे उन्हनि खां गॾ तव्हां उनखां वठी अचिजो त रिपोर्ट पाण चेक करे ऐं पोइ ॾिसूं त कहिड़ा रिपोर्ट रहजी विया आहिनि कहिड़ा रिपोर्ट नया कराइणा आहिनि कैंसर कहिड़े स्टेज ते पहुंचो आहे या छा आहे कहिड़ी उन्हनि ऐं दवाऊं जेको बि उन्हनि वरतियूं आहिनि हूअ बि दवाउनि जा बि जेका बि रिपोर्ट आहिनि हूअ सभु हा चालू दवाऊं बि जेको अगरि हू भले चालू दवा वठी सघनि था पर जेसि ताईं हिते न पहुंचनि तेसि ताईं चालू दवा दवा चालू रखनि ऐं हूअ दवा जा जेको बि आहिनि हूअ दवाऊं बि गॾ तव्हां वठी अचिजो त जी जी

तव्हां जंहिंकॾहिं अहमदाबाद ईंदा त घणे ॾींहं में तव्हां पहुंची सघो था तव्हां किथा खां ॻाल्हांयो पिया जी जी त तव्हां जी जी जी जी त तहां आहे न भले राति जो निकिरी वञो ऐं सुबुह हिते तव्हां पहुंची सघो था हिते तव्हांखे मां सुविधा जी जी मां मां तव्हांखे मिली वेंदुमि जी जी जी तव्हां हितां खां राति वारी ट्रेन में तव्हां अची वञो ऐं हिते सुबुह जो पहुंचंदा त तव्हां मां तव्हांखे सुबुह जो साढे ॾहे खां यारहे साढे ॾहे यारहे मां जंहिं महिल अची वेंदो आहियां

जी जी हां जी जी जी जी न वांदो कोन्हे इहो जेको बि आर्तवार जे ॾींहुं मां विज़िट में ईंदो आहियां थो जी जी न न तव्हां आर्तवार ॾींहुं बि अची वञो मां सुबुह जो अधि ॾींहुं आर्तवार जे ॾींहुं अधि ॾींहुं अधि ॾींहुं ईंदो आहियां मां सुबुह जो विज़िट जेको ब जेको बि एडमिट पैशेंट आहिनि हुनखे ॾिसंदो आहियां ऐं भई जेको बि आहिनि मंझदि ताईं मां हूंदो आहियां तव्हां अची वञो हा जी जी जी हां जी हां जी ॾाढो सुठो हा जी हा अच्छा अच्छा राधा स्वामी